अहमदाबाद जुनागड मोरबी नर्मदा अंबाला हिसार पंचवट रोहतक रेवाडी जींद नू सिरसा फरिदाबाद भिवानी झाँझर कर्नाल पलवल सोनिपट कैथल वडोदरा राजकोट वलसाड नवसारी